साढ़ै जेह्ड़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च न कि असें केह केह् आफशन न साढ़ै ताहीं केह् केह् मतलब इस बेल्लै सुविधा हैन ऐ कि जेह्दे ताहीं अस इक जगह् दा दुई जगर जाई सकने आं सफर दा अगर दिक्खना होऐ सफर गी लेइयै ते सफर आस्तै साढ़े कोल बस्सां न लोकें कोल स्कूटर बी हैन ते लोकें कोल मोटरसैकल बी रक्खे दे मैटांडोरां बी हैन पर जेह्ड़ियां हून असें केह् आक्खें शैह्रे शुह्रे च कुदै बी इक जगह् दा दुई जगह् दा सफर करना हर लोकें सफर मोटरसैकल ते सैकल ते होंदा गै होंदा ऐ हर कुसै न कुसै घर पर ग्रांऽ च मती एह्दी सुविधा ते नेईं होंदी ऐ पर ग्रांऽ च हून हर इक ग्रांऽ बस्सां लग्गी पेदियां रोड पुज्जी गेदा कोई गै ग्रांऽ रौ रेह्दा होग जित्थै रोड नी पुज्जा होग ते जां लोकें अपनी जमीन नेईं दित्ती होग रोड ब आह्नने ताहीं ते तां गै उ'यै ग्रांऽ रेही गेदा होग नेईं ते हर इक ग्रांऽ साढ़े खासकर उधमपुर जि'ले दा हर इक ग्रांऽ रोड दी केह् आखदे रोड दी कमी कन्नै पिच्छै कोई नेईं ऐ ते उस उनें ग्रांऽ च बस्सां इक न इक बस रोज भामें बडलै जाह्ग जां शामी औग ओह् ऐ गै ऐ ते रेही गल्ल शैह्र दी आह्ली ते उत्थें इक जगह् दा दुए जगह् दी जाने दे बड़े सारे तरीके न पैह्ले लोक पैदल चलदे हे हून बस्सां न मैटाडोरां न ते ग्रांऽ च एह्दी बड़ी बड्डी सुविधा इसलै जेह्ड़े उधमपुर एह्दे पिच्छै बस्सां मामले च जां इक जगह् दा दुई जगर दा सफर करना कोई दिक्कत नी आंदी ऐ ते पैह्ले नंबर ते मिगी लगदा कि हर इक ग्रांऽ डुग्गर दा अग्गें गै ते बाकी एह्दा जेह्ड़ा उधमपुर डिस्ट्रिक च जेह्ड़ा जि'लें च जोगदान ऐ ओह् मता गै मता बड्ड जोगदान ऐ कि जे अज्ज तो पैह्ले असें सफर करना होंदा इक जगर दा दुई जगर एहदा मता समां लगदा ते जे जित्थें अज्ज अस दस्सें मैंटें च पुज्जी जन्ने उत्थै असेंगी द'ऊं घैंटे लगदे जां द'ऊं घैंटे नेईं बी लगदे होङन तां बी अद्धा घैंटा लगदा गै हा पर हून एह् सफर जेह्ड़ा असें बड़ी गै मुश्कल करना मुश्कल हा लेई असानी आह्लें पास्सै आए दे उठी ते हून जेह्ड़ा एह् साढ़ा सफर ऐ जेह्ड़ा इक जगर पर दुई जगर जाना बड़ा असान होई गेदा औने आह्ली जेह्ड़ी युवा पीढ़ी ऐ जां अस जियां युवा न जेह्ड़े औने आह्ली अग्गें पीढ़ी ऐ ओह्दे आस्तै बी बड़ा गै इक सुखम सुखमदाय जेह्ड़ी चीज़ ऐ ओह् ते हून असेंगी परेशानी नेईं ऐ होंदी अगर असें कोड़ नाला कोललियै औना पौंदा जां कोलडियै रामनगर दे रामनगरा उधमपुर औंना पौंदा पैदल तां पूरा ध्याड़ी लग्गी जंदी डेढ ध्याड़ी लगी जंदी पर हून एह् सफर असें जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै सखल्ला करी ओड़े दा लोकें रोड अपने लोकें घर घर रोड पुज्जी गेदे न हून उ'यै सफर दो त्रौं घंटै च पूरा होई जंदा